आं नोंथांनि सुविगियाव पिज्जा अरदार खालामदोंमोन बावैसो सिगां नाथाय बे अरदारखौ आं एक्सेप्ट खालामनो हानाय नंलिया मानोना जि जायगायाव आं अरदार खालामदोंमोन बेनिफ्राय आं गुबुनाव थांनो गोनां जानानै फैबाय फ्लिस अननानै आंनि बे अरदारखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नंलिया नोंथांआ गाज्रि दामोनसै